हा मां अहिड़ी जाम किताबु पढ़ियूं आहिनि जंहिंमें अहिड़ा चङा क़िसा पढ़िया आहिनि हुन मां मां हिकु किताबु जेकी विलियम शेक्सपियर जी आहे उहो ॿुधाइणु चाहींदमि हुन जी हिकु किताबु एस यू लाइक इट उन में उन जो नायक घणो मज़ेदारु हुयो हुअ पंहिंजी प्रेमिका खे रीजाइण लाइ अलॻि अलॻि तरीक़ा अपनाईंदो हुयो जंहिंमें कंहिं महिल उहो वण में चिठियूं लिखी करे रखंदो हुओ जेके मज़ेदारु क़िसा उहो लिखंदो हुओ पोइ उन जी प्रेमिका उहो पढ़ी करे सम्झी वेंदी हुई की उहो पंहिंजे प्रेमी लिखियो आहे त उहो पढ़ी करे असांखे ॾाढी खिल ईंदी हुई त हीअं विलियम शेक्सपियर जी एस यू लाइक इट किताबु पढ़ी करे उन मां ॾाढो सिखणु मिलियो ऐं सिखण सां गॾु खिलंदे खिलंदे शेक्सपियर ॾाढो सुठो मेसिज असांखे ॾिनो आहे